क्या मेरी बात ऊबेर कंपनी में हो रही है मुझे एक कैब बुक करनी है जिसमें मैं और मेरे दोस्त एवं मेरे माता पिता हम सब बाहर एक यात्रा पर जाना चाहते हैं हमें नागेश्वर से होते हुए नाकोराज़ी तक जाना है जो कि राजस्थान के बोडर से शुरू होगी और वहाँ की सभी तीर्थ आसपास के जीलावरा वगैरह भी करने हैं इसलिए आपकी कैब हमें बुक करनी है और आपकी चार्जेज जो भी रहेंगें वो आप हमें अच्छे से एक बार डिटेलिंग में बता दीजिए